हेल' औ सोरमोनलाय औ औ औ औ

अ दङ दंनाया जोंनि महनपुरावहाय मोनसे दङ बे जाहैबाय डेलि मार्केट आरो मोनसेया जाहैबाय खैजामाथिना जाहैबाय उइकलि मार्केट दा बेवहाय ओरैनो बेबायदि एरिया हिसाबै जोंनाबो मोननै दङ माबाहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव महनपुर महनपुराव दङ जोंना डेलि मार्केट खैजामाथिना जाबाय उइकलि मार्केट जोंनि बेयावहाय दङ दा नोंथाङाब्ला मा बिजनेस खालामोबा आस्सा औ औ औ औ औ औ औ ओरैनो माबायावहाय डेलि हिसाबैथ' जोंना महनपुरआनो जाहैबाय डेलि मार्केट बियो डेलि मानि थाबायनो थाखायो बेयाव मैगं गोथां गोबां ओंखारो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रानो गोबां मैगं गोथां लाबोयो बाव बिदिनो फाननाय आरो बायनाय सोलियो आरो बे खैजामिथिया जाहैबाय उइकलि बे जाहैबाय बुधबार बुधबारै जायो बेयो बुधबारै जायो बाहाय दा बेवहाय बिदिनो माखासे लकेलनिबो गोबां माखासे माबा सोलियो बायनाय फाननाय मैगं थायगं माखासे मुवा बेसाद गोबां बिदि सोलियो उदालगुरि मेइन टाउननिफ्रायबो फैयो आरो जोंनि लकेलनि गोबां माने बायनाय फाननाय सोलियो आरो बेवहाय बे उइकलि माबायावहाय दा बैसाबो डेलि मार्केट उइकलि मार्केटआ बे मोनसे आरो दा आदायासो आदाया बे नोंथांनि सायाव थाबाय नोंथाङाब्ला मा खालामनो सानो मा बुङो ना

मोनो मोनो मोनो जोंनियाव मोनो उइकलि आवबो मोनगोन डेलि आवबो मोनो जोंनियाव बे मानि बेखौ जों जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां मावखायो मैगं थायगंहाय आरो बेल' नङा गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां मानि आबाद मावो मैगंनि बेलायावहाय बेखौ मोनगोन आदाया मोनगोन फैब्लानो

दे बिदिब्ला ने औ मोनगोन मोनगोन दामफोराबो बिदिनो जाहैबाय लकेलनि दामै सोलियो बेबायदि आरो औ औ औ दे अ दे